لڑکیوں اور مردوں کی طرف سے کھیلے جانے والے جو کھیل ہیں جیسے لڑکیوں کے کھیل کی بات کریں ٹینس بال ہے بیڈ منٹن ہے باسکٹ بال ہے اسی طرح سے لڑکوں کے جو کھیل ہیں کرکٹ ہے فٹ بال ہے والی وال ہے اور اس ٹائپ سے اور بھی کھیل ہیں اور ان میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے لڑکیاں بھی اس ٹائپ کی کھیل کھیلتی ہیں اور لڑکے بھی یہ سب کھیل کھیلا کرتے ہیں اور اگر آپ مان بات کریں کہ کچن سیٹ وغیرہ کے ساتھ لڑکیوں کا کھیل کھیلنا کہ یہ سب جو ہیں بچیاں زیادہ عام طور پر یہ کھیل کھیلا کرتی ہیں اور لڑ لڑکے جو ہوتے ہیں لڑکوں کے اندر ان کو ان کے الگ الگ کھیل ہوتے ہیں جیسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ لکا چھپی کھیلتے ہیں اور ٹپو ٹائپ کا ہوتا ہے کہیں بہت سارے پتھر رکھ دیئے اس کو بال سے پھیک کر مارے تو اس ٹائپ کے کھیل بچے کھیلتے ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے